बाबा हांव किदें करतलें भाशा कळटा पळय ताजी ताज्या भाशेच्यान म्हज्या भाशेचे थोडें थोडें शब्द वापरतलें आनी ताका सांगपाक उलोपाक ट्राय करतलें दोगांचेय कनवरसेशन जाता काय पळयतले तरी जायना जाल्यार ताका हांव एक्शनींनी सांगतलें एक्शनी करून सांगतलें नाजाल्यार ताका कळयटा ती भाशा हांव ताज्या भाशेंतल्यान बरोवन दाखयतलें ताका नोटबूक घेतलें पेन घेतलें आनी ताजेर बरयतलें सारकें तें तरी ताका दाखोवन पयतलें आनी कशें तरी जर ताजे कडेन जायना जाल्यार आतां आमचो डिजीटल इंडिया न्ही आतां आमच्या मोबायलाचेर सगलें मेळटा हांव नाजाल्यार किदें करतलें मोबायल घेतलें मोबायलाचेर आतां एपूय खूब तरांचें आसता ते एप किदें करता एक एक भाशा आसता ती ट्रांसलेट करून दुसऱ्याक दाखयता हांव मोबायल घेतलें आनी तेका खंयचो आवडटा पळय तो एप डावनलोड करून हांव हांव उलयतलें आनी तें ट्रांसलेट करून तेज्या बसयतलें आनी ताका समजुपाचें ट्राय करतलें ही सामकी इजी मेथड जाली ताका दाखोवंक म्हाका सामकें बरें जातलें सामकें सोंपी पद्दत जातली तशें करून हांव ताजे कडेन म्हज्या भाशा ताजे कडेन उलोवन एकामेका कडेन संवाद सादतलें